न न मूंखे त नथो लॻे की अॼु कल्ह जा जेका बि अख़बार आहिनि हू असांजे ॿारनि खे पढ़णु खपनि छोकी हरु किथे लड़ाई छेड़े जी ख़बरूं थी अचनि जंहिं में ॿारनि जो मस्तिष्क मानसिक जेका बि स्थिति आहे हू सुठी नथी रहे मुंहिंजे हिसाब सां ॿारनि खे जेका बि न्यूसपेपर पढ़ण लाइ मिलनि उन्हनि में केवल ऐं केवल सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पढ़ाई जी ख़बरूं हुजणु खपनि